औ हेल' आदा आदाया जुथा दखान होयोमोन ना थारमाने जुथा नांगौमोन ना बायनो नागेरदोंमोन आं मा मा जुथा मोनगोन ओमफ्राय आदानाव

निभिया आरिलाय निभिया जुथाफ्रा बिसिबांसो लागोन जेनेबा दामफ्रा

मानि डिस्काउन्ट दं बिसिबां डिस्काउन्टा

औ लायगौ लायनो नागिरदोंमोन आं ए बबे साइडआवथाय आदाना दखाना

ए औ औ मा नाम दखाननि नामा मा नाम

जिखुनु लामा जिङावनोखा दां ना आदाना दखाना

मोजां मोजां मोनखायोथ' जुथाफ्रा

दा बेलासियाव लायगोन होनबा आं आदा खोनाबाय दा नङाबा सहैबा फन हरनोसै आं नोंनो औ दे होनबा आदा औ दे